शिरोडेची जात्रा मार्च म्हयन्यांत जाता जात्रेचो जीस जसो येता त्या दिसा देवळांत सकाळीं पुजा करतात जात्रेच्या निमतान देवूळ खूब सजयल्लें आसता खूब सुंदर दिसता ते देवूळ फुलांनी आनी लायट्यो घालून सजयल्लें आसता देवळाच्या वाठारांत फुलकारां बसतात तांचे कडेन फात्यो हार कांकणा उजवाती पुडे हे सगळें आसता जात्रेक मेन म्हणल्यार खाजें त्या जात्रेक खाज्याचे मांड खूब आसतात आनी वेगवेगळे शॉपां आसतात जशे कपड्याचें बॅगाचीं आनी मेन एक गॉबी मंचुरियनाचीं आसता ते म्हाका खूब आवडटा